योग योग के बारे में हम जितना बोलें उतना कम पड़ता है योग से हमारा शारीरिक और मानसिक दोनों ही विकास होता है शारीरिक ऐसा कि जैसे हम तो हमारे शरीर यदि मोटा है या हमारे शरीर में कोई विकृति आ गई है तो हम उसको योग के जरिए दूर कर सकते है और मानसिक स्थति जैसे हम कोई डिप्रेशन में है तनाव में है या अवसाद में है तो हम योग योग के जरिए हम उस चीज़ को भी दूर कर सकते हैं जैसे सुभा सुबह पाँच बजे उठ जाओ और पाँच बजे उठ कर आप योग का अभ्यास करो जिससे आपका मन इत बहुत ज़्यादा शांत शांत रहता है उसके बाद में आप थोड़ा सा योग अभ्यास करने के बाद में आप ध्यान लगाओ ध्यान लगाने के बाद ध्यान या पहली बार में ध्यान नहीं लगता है पर उसका आपको धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए इससे एक बहुत ही मन को शांति मिलती है और आप यदि कोई दुविधा में हों तो उसका भी आपको उस प्रश्न का भी आपको उत्तर मिलता है जैसे आप कोई तनाव में हैं तो आपको उस तनाव से भी मुक्ति मिलती है और मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है जैसे आप कोई दुविधा में फँसे फँसे हुए हो आपको यह सूझ नहीं रहा कि आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए कौन सी चीज़ मेरे लिए सही है या फिर मुझे जीवन में क्या करना है यह सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप उसे आप उससे योग का सहारा ले सकते हैं उससे आपको जीवन में जो दुविधा है उस उसकी समस्या का हल मिल सकता है और दूसरा शारीरिक तौर पर ऐसा जैसे आपके शरीर में कोई विकार उत्पन्न हो गया है या मोटापा हो गया है या कोई आपके शरीर का कोई अंग ख़राब हो गया है तो आप योग योग का धीरे धीरे अभ्यास करके उस समस्या से आप मुक्त पा मुक्ति पा सकते हैं पुराने समय में हमारे ऋषी मुनियों ने ऋषी मुनि योग के जरिए ही जो उनकी बीमारी होती थी वह उनको ठीक करने का प्रयास करते थे योग में इतनी शक्ति है कि आपको अध्यात्मिक और अध्यात्मिक ज्ञान भी होता है जिससे आप बहुत बहुत ही ऊर्जावान प्रतीत होते हैं और इससे यह होता है कि यदि आपको सारीरिक तौर पर आप फ़िट भी नज़र आते हो और तरो ताज़ा भी नज़र आते हैं तो आपको योग योग जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है योग योग तो हर व्यक्ति को करना चाहिए चाहे आप दिन में करो या शाम में करो या सुबह करो पर योग का सबसे अच्छा जो टाइम रहता है वह प्रातः काल में रहता है चार बजे से छः बजे के बीच में तो आप आप आपके समय के अनुसार आप छः बजे उठ सकते है और फिर उस उठने के बाद जो आपकी दिनचर्या रहती है उससे निर्वित हो कर आप योग का आधा घंटा पन्द्रह मिनट या बीस मिनट जैसे आपको समय मिलता है वैसे आप उसका अभ्यास कर सकते हैं फिर उसके बाद में आप पन्द्रह से बीस मिनट या दस मिनट ध्यान का भी अभ्यास कर सकते हैं जिससे कि आपकी शारीरिक और मानसिक दोनों स्थिति मजबूत रहेंगी जिससे आप आपके जीव जीवन को एक अलग ही प्रवाह प्रवाह मिलेगा और आप जो दुविधा में हो या फिर आप कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो वह भी सारा कुछ आप ले सकते हो तो सब जीवन में सबसे ज़्यादा बदलाव तो योग के जरिए आता है